बे सुबुंफ्रा मा होनब्ला हारिमु होनब्ला बैसागु फालियो बा दमासि बा आमथिसुवा बा बिदिनो बायदि रोखोम फालिनानै सोलिबोयो आरो मा गोनांथार बा जोंनि बेनो हारिमुनि मोजां मोननाय आरो जोंनि रंजानाय बैसागु रंजायो दमासियाव फिथा लारु जायो बिदिनो आरो आमथिसुवायाव बिदिनो फिथाय सामथाय जानाय आरो रंजानाय बा जोङो फिथाय समाथायखौ जायो आमथिसुवायाव खान्थाल थाइजौ बिदिनो आनारस बायदि रोखोमनि फिथाय जायो जोङो बेनो जाहैबाय बर'नि सुबुं फोरनि मिथिसारजानाय बेनो जोंनि बर'नि